भारत अहाँके अगर देखल जाइ तऽ भारत बहुत सुन्दर देश छै बड्ड नीक देश छै अहाँके देखल जाइ तऽ इहाँपर फोटो खिँचैके मतलब जगह एतेक छै कि खिँचते खिँचते बहुत टाइम लगि जाएत जेनाकि अगर देखल जाइ तऽ उत्तरमे अहाँके हिमालय भेलै बीचमे अहाँके गङ्गाके पहाड़ गङ्गाके पठार भेलै गङ्गा नदी वगैरह भेलै दक्षिणोमे देखल जाइ तऽ वहाँपर पहाड़ी सब छै वहाँपर शान्त घाटी केरलमे हालाँकि हमर अगर देखल जाइ तऽ हमरा अगर फोटो के माध्यमसँ भारतके अगर देखेबाक मौका मिलत तऽ हम तऽ जेबै किसानके खेतमे किसानके खेतमे चूँकि अगर देखल जाइ तऽ भारतके आत्मा खेतेमे बसै छै आओर खेती यहाँके मुख्य साधन भी छै जीविकोपार्जनके तऽ हम अगर फोटो अगर देखबैके मौका मिलत तऽ हम खेतमे ही जाकरके खेतके ही फोटो खीँचि करिके वहाँपर डालब